حیدر آباد میں بےروزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیوں کہ اس کی وجہ ہے اللیٹریٹ پیپلس نہیں پڑھنے کی وجہ ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے ایجوکیشن ہے تو سب ہے اگر آپ پڑھیں گے لکھیں گے تو قابل بن کے کسی کو اڈوائس دے سکتے سمجھا سکتے ان کا فیوچر بنا سکتے ان کو صحیح اڈوائس دے سکتے اس کی وجہ ہے نہیں پڑھنا لوگ اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے ہیں ان کا فیوچر کے لیے ان کے ایم کے لیے انہیں اپریشیئیٹ کرنا انہیں آگے بڑھانا اپنے دیش کو آزا آگے بڑھانا ہے اس لیے ہمیں ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے ان کے فیوچر کے لیے سوچنا ان کے اچھے کیرئیر کے لیے سوچنا ہے ان کی ہیلپ کرنا پڑھنے میں انہیں ایجوکیشن ملے ایسی فیسیلٹی کرنا ایسی جاب کرنا اس لیے بےروزگاری نہیں رہنو